अगर अस कोई लड़ाई जां कोई झगड़े दी गल्ल करचै जियां कि बड़े सारियां जगहें च होंदी ऐ उसी अस हैंडल कि'यां करदे न ते अगर अस ग्रांऽ दी गल्ल करचै तां ग्रांऽ दे जेह्ड़े लड़ाई झगड़े होंदे न तां ओह् ज्यादातर पंचायत होंदी इक ते पंचायत बिच्च हल होंदे न अगर ग्रांऽ बिच्च कोई दो बंदे आपस बिच्च लड़ी जान जां कोई मार घोट्ट होई जा डांग बगैरा चली जा ते ओह् दे मसले जेह्ड़े न ज्यादातर अगर दिक्खा जा तां इयां ते लोग बड़े मार्डन होई गेदे न ज्यादतर परचा गै दिंदे न पुलिस स्टेशने जंदे न पर फ्ही बी बड़े सारे लोग ऐसे बी हैन कि जियां पंचायत बिच्च साढ़े मसले हल करदे न सारे ओह् सरपैंच होई गेआ पैंच होई गेआ बार्ड मैम्बर जिन्ने बी होंदे ओह् सारे उं'दा मसला कमेटी होंदी इक कमेटियै दे थ्रू बी उ'नेंगी हल कीता जंदा ऐ ते बाकी इ'यां दिक्खा जा तां बाकी परचे पुरचे बी लगदे न पर ओह्दे च बड़ा पैहा खर्च होंदा ते लोकें च बचैरें ग्रांऽ दे लोकें पैसे बड़े घट्ट होंदे ते कोई लड़ाई झगड़ा होइ गेआ कोई ऐसी सैचूेशन आई जा कोई तां ओह् ज्यादातर पंचायत ही हल करदी ऐ उसी ते पंचायत दे बंदे जेह्ड़े न ओह् जिन रात उनें मसलें गी हल करने आस्तै इस उस्तै साढ़े सरपैंच जेह्ड़े सरपैंच पैंच बनाए दे होंदे ओह् एह्दे आस्तै गै होंदे